मैंने खाना जब मैं सोलह साल की थी पंद्रह साल की तब से बनाना शुरू किया है सब से पहले मैंने दाल चावल बनाना सीखा तो कभी दाल में पानी कम हो गया कच्ची रह गई और चावल बनाया तो वो गीले हो गए इसी तरीक़े से मैं धीरे धीरे खाना बनाना शुरु किया सब्ज़ियाँ बनाई कभी नमक ज़्यादा है कभी कच्ची रह गई इस तरीक़े से धीरे धीरे मैं बनाते बनाते अब तो बहुत अनुभव हो गया हर चीज़ का मैं हर चीज़ बना लेती हूँ और खाना बनाने में मुझे बहुत इंटरेस्ट भी है अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना टेस्टी दाल बाटी है चूरमा ये सब मैं बना लेती हूँ और खाना बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है ये मेरी हॉबी है